मैं अपने जीवन में लक्ष्य और आकांक्षाए बोहोत रखता हूँ जो एक भारत के प्रति है जो मैं अपने भारत के एक विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता हूँ जो आज की सरकार द्वारा यह मुमकिन हो रहा है और देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे देश हमारे भारत को अपना गुरु मानते हैं और हम मैं अपने निजी जीवन के लक्ष्य में भी काम करना चाहता हूँ जैसे कि मैं एक सफल बिज़नेस मैन बनना चाहता हूँ जो भारत की आर्थिक व्यवस्था को सम्भाल सके और हमारे भारत में कुछ सुधार भी कर सके और ज़रूरतमंदों की कमियों को भी पूरा कर सके मेरा ये लक्ष्य है कि मैं इस समाज की सेवा करूँ और लोगों की उन्नति का कारण बनूँ और मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ समाज की सेवा करके जिससे लोगों को मुझे आशीर्वाद देने में शर्मिंदगी न महसूस हो और मैं अपने जीवन को उन्नति की ओर बढ़ाना चाहता हूँ और भारत को अपने साथ साथ बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ इसीलिए मैं बिज़नेस मैन के रूप में अपने आप को बन बनाना चाहता हूँ मैं बड़े बड़े बिज़नेस मैन को देख कर प्रेरित हुआ हूँ जैसे कि हमारे बिज़नेस मैन में मुकेश अंबानी हैं अडानी हैं और बहुत बड़े बड़े दिग्गज है जो यहाँ पर रहते हैं भारत के यह सब बिज़नेस मैन है जो भारत की आर्थिक व्यवस्था में मदद करते हैं